السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ جی میرا نام عالیہ ہے اور میں اے پی کالنی سے بول رہی ہوں جی دراصل بات یہ ہے میں نے آنلائن ساپنگ کارڈ میں ایک نئی اسمارٹ واچ شامل کی ہے اور میرے پاس ایک پرومو کوڈ بھی ہے اب مجھے کیا کرنا ہے کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں جی جی اچھا اچھا اچھا اچھا اس میں یہ کوڈ ڈالوں گی تو وہ ہو جائے گا اچھا جی جی جی اچھا اچھا اچھا کوڈ درج کرنے کے بعد مجھے کیا چیک کرنا ہے جو مجھے پتہ چلے گا جی جی اچھا اچھا ایپ پہ جاؤں گی اچھا اس کے بعد اس میں چیک کروں گی جی جی جی جی اچھا اچھا اگر مجھے تبدیلی نظر آئے کہ ہاں مجھے یہ تبدیلی نظر آ رہی ہے تو کیا یہ کافی ہے جی جی اچھا اچھا اچھا جی جی اچھا اچھا اچھا تو مجھے آگے بڑھنے سے پہلے کیا تصدیق کرنی ہوگی جس سے ہمارا تبدیلی پتا چلے گا جی جی جی جی جی اچھا ایسے کروں گی تو ہو جائے گا جی جی اچھا اگر رعایت نہیں آ رہی ہے تو کیا کروں جس سے اطلاع ہو مجھے

جی جی اچھا جی اچھا یہ مطلب ایسے پتہ چل جائے گا کہ اس طرح سے مجھے رعایت اطلاع ہو جائے گی جی جی بہت بہت شکریہ آپ میرا میرے کو بتائیں اطلاع کیے بہت بہت شکریہ